मैं अपनी तस्वीरों को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से एडिट करती हूँ मेरा पसंदीदा एडिटिंग मेरे पसंदीदा एडीटिंग दो सॉफ्टवेयर हैं एक इनशॉट है और एक विटा है इनशॉट के मदद से हम अपनी तस्वीरों को चलता हुआ दिखा सकते हैं और उनकी गति कम कर के और बढ़ा कर के हम उसको अच्छा कर सकते हैं और उससे हमारा जो वीडियो है वह बहुत ही अच्छा अच्छा दिख अच्छा लगता है और हम उसके अंदर अपनी रौशनी को कम ज़्यादा कर के भी बहुत सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं जिसमें और अगर हम दूसरे एप विटा में देखें तो उसके अंदर हम उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर हम अपनी तितलियाँ दिखा सकते हैं हम बारिश लगा सकते हैं हम सुंदर सुंदर सूरज की किरणों को दिखा सकते हैं सूरज की किरणों को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं जिस्से कि हमारा जो हमारी जो तस्वीरें हैं वह और भी बेहतर और सुंदर लगती हैं